बोलिए सर हाँ सर वायरिंग तो घर में अभी नया घर बना है उसमें तो वायरिंग कराना पड़ेगा न क्योंकि सर इलेक्ट्रिसियन इलेक्ट्रिकल का जितना भी आइटम है सब तो बिना वायरिंग का कैसे सिफ्ट होगा तो क्या क्या उसमें मतलब हमको मतलब चार चार चार चार रूम है उसका मतलब बरांडा है लैट्रिन बाथरूम है इसमें मतलब हमको टोटल चीज चाहिए क्या क्या उसमें पंप लगेगा क्या करना पड़ेगा वो सब बताइए हमको

जी जी जी जी जी जी जी जी

तार तार कितना लगेगा कितना क्वायल लाना पड़ेगा हाँ चार रूम है मतलब लैट्रिन बाथरूम और बरामदा सब में पाँच जी जी जी जी जी जी जी जी पंखा और ये फ्रिज हो गया ये सबका भी मतलब सबका भी सेट है हाँ ठीक अच्छा ठीक ठीक

जी जी जी हाँ हाँ इसमें मतलब ये टोटल मैटेरियल और आपका कोस्ट मतलब ये सब कितना चार्ज लगेगा

हाँ हाँ ठीक है ठीक है आपका चार्ज कितना बोले अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पंद्रह हजार आपका हो जाएगा और मतलब जो मटेरियल में लगेगा वो सब नब्बे ठीक ठीक मतलब अस्सी नब्बे यही न अस्सी हजार नब्बे हजार के लगभग हाँ मान के चलिए ओके ठीक है सर रखते हैं ठीक है सर